بائک چلانے میں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ بائک کم پیسے میں کہیں بھی گھوم لیتے ہیں اور کوئی کام ہوتا ہے تو بائک پر ترنت نکالتے اور چلے جاتے ہیں بائک سے دوستوں وغیرہ کے ساتھ میں کہیں گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اور بائک پہ سکھانا ہو تو کسی کو ترنت سکھا دیتے ہیں کیونکہ بہت کم پیسے میں اور تیل میں ہو جاتا ہے اور کہیں جانا ہو کہیں گھومنا بھی ہو تو بائک کے ذریعہ چلے جاتے ہیں اور دو آدمی یا تین آدمی اس پہ بیٹھ کے بھی آرام سے کہیں گھوم سکتے ہیں اور بائک کے ذریعے کہیں جانا ہو تو آسانی سے چلے جاتے ہے کہیں چھوٹا جگہ ہو تو بائک رہتا ہے تو اس سے چھوٹی جگہ پہ بائک چلی جاتی ہے اور بائک چلانے میں اسپیڈ چلانے میں بھی مزہ آتا ہے اور بائک پھر گھومنے میں مزہ آتا ہے بائک سے دو سے تین لوگ چار لوگ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے اور کہیں جانا ہو تو ترنت چلے جاتے ہیں اور کوئی کام کرنا ہو ہو تو بائک پہ بیٹھ کر کے آرام سے کام کر لیتے ہیں اور بائک سے کہیں آنے جانے میں آسان بھی ہوتی ہے اور کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کسی گاڑی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اور اپنے پاس بائک رہتا ہے تو ترنت کہیں چلے جاتے ہیں گھوم پھر کر کے پھر چلے بھی آتے ہیں واپس گائک لگانے میں کہیں پہ بڑا سے جگہ نہیں چاہیے اس سے چھوٹے سے جگہ میں کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں بائک کو بائک ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک گھر میں ہوتا ہے ہر ایک انسان کے پاس